ہیلو عظیم فُٹ ویئر ہے ہماری دُکان بٹلہ ہاؤس چوک پہ ہے اوکے آپ جوس کارنر دیکھیں گے جوس کارنر کے جسٹ سامنے مِلے گا آپ کو آپ کو کِس کمپنی کا چاہیے سب مِل جائے گا ریڈچیف باٹا مِل جائے گا سینڈل ڈیزائن اوکے ہاں مِل جائے گا ہے وہ ہمارے پاس اُس کی پرائس پڑ جائے گی آپ کو اٹھائیس سو

باٹا میں اُس طریقے کا آتا نہیں ہے آ یہ جو آپ کو اِس میں جو ہے مِل جائے گا ایرانی ڈیزائن میں تو اُس کا مِلے گا آپ کو اُس کا لگے گا اَڑتالیس سو منیمم رینج سولہ سو ہے جی جی ہم آپ کو بھیج دیں گے وہ ایکچولی ہوتا ہے بالکل سینڈل ٹائپ میں ہی ہوتا ہے آگے سے پورا فُل بند ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف ایک پٹی لگی ہوتی ہے تو کُرتے وغیرہ کُرتے وغیرہ پہ پہننے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ جی ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا دَس دَس بجے تک جو ہے دُکان کُھلی رہے گی